ह्या टॉपिका बद्दल हांव सांगूंक सोदतां की हो म्हजो नॅगेटीव रिव्यू जावन आसा जिन्सा बद्दल जें हांवें जिन्स घेतलें एक स्टोरांत आनी जावन ऑनलायन बी घेतलें हांवें आनी पयलें जावन आसा ऑनलायन ऑनलायनीचेर हांवें जिन्स पर्चेस केल्लें आनी ते म्हाका लायक जावूंक ना ताची फीट सारकी आसना हांवें फीट घेतली रिलेक्स फीट आनी तें जिन्स आयलें दुसऱ्या फिटीचें सो म्हाका तें आवडलें ना आनी म्हाका तें बरें दिसलें ना सो हांवे तें एक्चेंज केलें जे तूं जिन्स पळोवयन घेता स्टोरांक वचून घेता तें सारकें एक एकदां ऑनलायन तूं करता एक आनी येता दुसरें सो म्हाका ऑनलायन एक्सपिरियन्स तितलो बरो आसोना जिन्साचो हांवें मागीर हे जिन्स एक्चेंज केलें रिटन केले आनी म्हजे पयशे म्हाका परते मेळ्ळे आनी त्या पयशांनी हांवें स्टोरांत गेलो आनी हांवें न्यू जिन्स पर्चेस केलें जें म्हाका आवडलें हांवें तेणे फीट ट्राय करूंक पळयल्लो आनी म्हाका तें लायक जालें सो हो म्हजो ऑनलायन एक्सपिरियन्स मात नेगेटीव आशिल्लो कित्याक हांवें जिन्स केलें ते म्हाका म्हजे लायक आसा तें येल्ले ना म्हणून आनी म्हाका जाय ती फीट ती सारकी आसूंक ना सो म्हाका तें ऑनलायन एक्सपिरियन्स जिन्साचो तितलो आवडलो ना